कभी दिहाद में रहते हैं अपना घर परिवार या टोला ओला में झगरा ओगरा होता है कहीं गोली ओली भी चल जाता है तो केस ओस हो जाता है फिर उसके बाद पुलिस को तो थोड़ा आस पास में रहना चाहिए उसके बाद उसको धियान देना चाहिए जिसमें क्या होगा वो सब निर्लय तो पुलिस वाला निकट करेगा हम सब लोग से थोड़ी ऊ सब होगा पुलिस वाला करेगा उसके बाद कहीं भी जाता है लड़का उड़का में तो उसको भी गोली ऊली लगा देता है कोई मारता है कोई झगरा करता है कोई कपार फोड़ता है कोई भी कुछ भी कर देता है तो इसमें उन लोग का ध्यान देना पड़ता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाला तो हर समय रहता नई है तो उसको थाना जाना पड़ता है तो थाना जाकर उसको हवाला करते हैं तो वो आता है तो क्या करता है उसको केस करो ऐसे ऐसे थाना में जाके करना पड़ता है कभी दिहाद में झगरा हुआ कभी टोला से झगरा हुआ कभी गाँव में झगरा हुआ कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ अइसा ही होते रहता है तो पुलिस वाला अपना बगल में रहेगा तब ते उस पर ध्यान न देगा पब्लिक आदमी थोड़ी उस पर ध्यान देता है पब्लिक आदमी को तो गोली मार देता है कभी कुछ कर देता है कभी कुछ भी कर देता है पब्लिक लोग को थोड़ी ध्यान देना पड़ता है ऊ तो उसको करना पड़ेगा न पुलिस वाला काे न तो पुलिस वाला हर दम बगल में थोड़ी रहेता है उसको सूचना मिलेगा तब न वो आएगा ये लोग सब गोली मार देता है कपाड़ फोड़ देता है ता ऊपर से केस भी कर देता है थाना जाकर कि हमको साथ गलती करता है वो करती बताता है जिसको गोली मारता है उसको गलती बताता है कि ये नहीं एही लोग गलती किया है तो हम मारे हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पुलिस वालों को हम लोग से थोड़ी होगा ध्यान देना पड़ेगा पुलिस वाला ना ये सब करेगा पुलिस वाला हर दम यहाँ पर थोड़ी रहता है उसको आस पास में अगल बगल में रहेना चाहिए तब झगरा नई होगा गोली ओली नहीं मारेगा नहीं झगरा करेगा नहीं कपार फोड़ेगा नहीं कोई लाठी चलाता है कोई गोली मार देता है या कोई कपार फोड़ देता है एई सब होते रहेता है तो ओ नई होना चाहिए पुलिस वाला रहेगा तो नई होना चाहिए और क्या यही सब होना होते रहेता है दियाद में गोतिया में उसके बाद अपना घर परिवार से भी हो जाता है अपना होता है न घरो परिवार से हो जाता है फिर घर का जो आँगन वाला है अंगनों में भी ये हो जाता है परिवार से फिर अपना टोला में भी हो जाता है दियात से एक होता है तो सिरियस में होता है गोली चलाता है कपार फोड़ता है लाठी चलाता है बंदूक चलाता है ए सब तो नहीं न होना चाहिए पुलिस वाला रहेगा तब वो थोड़ा सासन करेगा तो नई होगा और क्या यही सबसे झंझट होते रहेता है